हाँ कानूनी दस्तावेज बनाने का अनुभव मेरा अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग दस्तावेज बनते है जैसे कि मुझे राशन कार्ड बनावाना था तो मुझे कलेक्टर होफिज जाना पड़ा था और साथ ही में द कलेक्टर दफ़्तर में जाकर के मुझे खाद्य विभाग में भी बातचीत करी और खाद्य हो खाद्य कार्यालय में जाकर उनके अधिकारी से भी मिलना पड़ा समय समय पर वह मिलते नहीं थे जिससे उनके हस्ताक्षर के बिना मेरा कार्य नहीं हो पा रहा था इसी के साथ बारा दफ़्तर भी जाना पड़ा था जहाँ पर हमारा मतलब होफिस है वहाँ पर जाकर भी मुझे कागज़ात जमा करके का मुझे बनाना पड़ा था मूल निवासी और आय प्रमाणपत्र वहाँ से बनाते हैं इसी प्रकार नगर निगम से भी अलग अलग प्रकार के कागज़ बनते हैं और जाति प्रमाणपत्र बनाने में मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि उसमें उन्नीस सौ पचास का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और वह नहीं मिल रहा है जिस कारण मैं जाति प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र नहीं बना पा रहा हूँ उसके लिए मैं कलेक्टर ऑफ़िस नगर निगम कार्यालय और कोर्ट भी गया जिसमें मैं अलग अलग जाकर परेशान हुआ लेकिन फिर भी मेरा जाति प्रमाणपत्र नहीं बन पाया कानूनी दस्तावेज बनाने में थोड़ी मुश्किल भी आती है